सेवा शुल्कक सँरचना कयल अछि जेनाकि सरकार जेनाकि अखन बहुत साधन छै जेना सरकारी स्कूलमे पढ़य छै सरकारियो स्कूल पर पढ़य छै ओहोमे अखन जाइ छै अथी प्राइवेटमे जाइ छै प्राइवेटमे कोनो कोनो महग होइ छै तऽ ओहोमे नहि जे गरीब बच्चा होइत छै ओकरा नहि जा सकैए जेना कनी महग इस्कूल भए गेल आर एस एम आर एस एम पब्लिक इस्कूल तऽ ओ बहुत महग छै ओहिमे गरीबके बच्चा नहि जा सकय छै तऽ फेर सरकारी इस्कूलमे आबि जाउ सरकारीमे बढ़िआँ साधन होइत छै सभ किछु होइत छै आर एस एम मे प्राइवेटमे गाड़ी लएलऽ आयत गाड़ी आयत सभ किछु करत कपड़ा फेर ड्रेस चाही सात दिन पर चेन्ज चाही कोट ओटसभ चाही ओ अहाँकेँ लेल भुगतान राशि बहुत इस्कूलोके पैसासभ फीससभ महीना महीना जमा करिऔ आ नहि करबय तऽ फेर बार बार घर पर अथी जायत फोन करत भेल अहाँकऽ आओर अहाँके इस्कूल टेस्टसभ लए छै ओहिमे अहाँ पास भेलियै तऽ फेर इस्कूलमे नाम होयत नहि पास भेलियै तऽ फेर दोसर क्लासमे लेल जायत